अरे लवीश ॿुध त पंहिंजे घर में गर्मी थी थिए त मां सोचा थी की हिकिड़ी एसी वठूं पर एसी में जाम बिल ईंदो आहे त बिजली विभाग जी वेबसाइट ते चैक करे ऐं उन में टैरी सेक्शन में वञी करे ॾिसी ॿुधाए त हाणे बिजली जो हरु महीने बिल मोकिलींदा आहिनि हुन में काई बदिलाउ त न थियो आहे ईअं न थिए की बिजलीअ जो बिल वधीक अची वञे इन करे तूं मूंखे चङी तरह सां चैक करे ॿुधाए त हाणे हिकु युनिट जी क़ीमत छा आहे